आं आं ओके तुमी खंय आहा ओके ओके थंयच्यान तुमी मातशें मुखार येयात तें मुखार स्ट्रेट येवन परत मागीर स्ट्रेट तुमी मातशे त्याच सायडीन दोन स्ट्रेट येया हय स्ट्रेट येयात थंयच्यान मातशें मुखार येयात

स्ट्रेट म्हळ्यार तुमी खंय पावल्या स्ट्रेट

आ ख हय हय हय हय हय तुमी खंय पावला आं ओके ओके आं हा आ हेलो ओके ओके ओके हांव तुमकां म्हज्या कडेन सद्या केश नात दिवपाक तुमकां हांव फोन पे करूं ना जी पे करूं आल पेप पयलीं म्हाका याद ना म्हाका हें जातलें म्हणून पयलीं हें केलें पूण सद्या म्हाजे कडेन केश ना तुमकां दिवपाक पळयतां आनी खंयच्यान कितेंय आसा जाल्यार पूण तुमकां पे करपाक मेळपाना जीपे बी अशें करपा मेळपाना ओके ओके आं ओके रेंज मागीर राव आं जश्ट चेक करता हांव आ ओके राव वेट आं पळयता आनी येता हांव मातशें

एक आं हे घेयात तुमचे आं पयशे जाल्या तुमचे अमेजोनाचे बरें